गामके जे सरकारी इस्कुल छै ओहिमे शौचालय बनल रहै आ ताहिके साथ साथ ओकर नहि रख रखाव भेलै ताहिके वजहसँ ओ ध्वस्तो भऽ गेलै ओना एखन शौचालयके नहिएके बराबर उपयोगमे छै साथ साथमे जे पीबैके जल छलैए ओ कलके जल बढ़िआँ एखन तक छलैए लेकिन जाहि वजहसँ जल स्तर जे समस्याक कारण भऽ गेलै जल स्तर बहुत नीचाँ जे चलि गेलै ताहिके वजहसँ एखन मोटर बहुते लागि गेलै जलके बहुत दुरुपयोग होमय लगलैए तऽ अशुद्धो जलके कहल जाय एकटा कारण छै बच्चाके जे पीबैके पानि जे छै ओ एखन तक समस्या नहि बनलैए लेकिन फिलहाल ई कहल जा सकैत अछि कि भविष्यमे समस्या बनि जेतै लेकिन जे समस्या बनि जेतै तकरा बाद जे हम जे इलाज ढूँढबै समस्याके तऽ से संभव नहि छै पहिनैए एकर कोनो उपाय करय पड़तै तऽ जे पुस्तकके जे बात जहाँ तक छै तऽ पढ़ाइ लिखाइ तऽ पुस्तकसँ होइ छै एहि प्रकारके कोनो लाइब्रेरी नहि छै हमरा गाममे जाहिसँ उचित ज्ञानके अभाव छै जे मानि लिअ कि जे पढ़ैके जे इच्छुक छै कोनो चीज तकरा ओ चीज भेट नहि पबै छै अभावमे आ डेस्क बेंचमे ई कहि सकैत छी कि जे छै ओ अपर्याप्ते छै है न भोजनक व्यवस्था जे छै ओहो बहुत बढ़िआँ नहि छै कनी दिन तक चलै छै बढ़िआँ जे मेनू छै ताहि हिसाबसँ तकरा बाद फेरो गड़बड़ हुअ लगै छै हँ आब एहिमे सुधार की क कयल जा सकैए सभसँ पहिने तऽ हम इएह कहब जे शिक्षा व्यवस्थे जे पढ़ि कऽ जे बच्चा अच्छा ढंगसँ पढ़ि कऽ अगर निकलै छथिन ओ अपन कर्मकेँ बूझै छथिन कर्मके प्रति सजग रहै छथिन तखन तऽ ओ ककरो कर्म जे गलत रहतै तऽ ओ देखथिन तऽ ओ रोकथिन टोकथिन आ अपन तऽ जे छै से व्यक्तिके जे कर्म छै ओहिमे जे गलती करै छथिन तऽ बिलकुले नहि करथिन सभसँ पहिले इएह मानक हेबाक चाही शिक्षाके मानक योग्यता इएह हेबाक चाही कि ओकरा अंदरमे अनुशासन ईमानदारी पूर्ण रूपसँ हेबाक चाही तकरा बावजूदे ओकरा कोनो पोस्ट देबाक चाही अगर ओ पोस्ट दऽ देल गेलै अयोग्य आदमीकेँ तहन तऽ व्यवस्थाकेँ बर्बाद कऽए देतै है न तऽ सुधार इएह जे व्यक्तिके अपन नीयत साफ हेबाक चाही बाँकी ओकरा वेतन कतेक दैत छियै ओ कोनो मायने नहि रखैत छै है न अपना कर्तव्यके प्रति ओ जागरूक हेबाक चाही आ बढ़िआँसँ बढ़िआँ काज करैके लेल ओ मानल जानल हेबाक चाही आदमी हेबाक चाही सोशल वर्कर हेबाक चाही इएहसभ ओकर स्तर हेबाक चाही